जों संना जानाय जामुंखौ सिखोन साखोनै संनानै जायो आरो मोजाङै जोङो मैगं थाइगंखौ साफा सायनानै संनानै जायो आरो जोङो सोरबाफोर रोङै मानसिफोरखौ नोजोर होनानै फोरोंनाय जायो माब्रै सिखोन साखोन संनानै जानांगौ आरो जामुंखौ मोजाङै मोजां जानो हायोबा देहाया मोजां जायो बेखायनो जोङो जामुं संनायखौ गुबुननो आसि थुनानै फोरोंनाय जायो आरो रोंहोनाय जायो बेखायनो जोङो जामुंखौ मोजाङै मोजां संनानै जानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जायो